हाँ मैं ज़्यादातर बरसात के मौसम में यात्रा करना पसंद करता हूँ क्योंकि बरसात के मौसम में यात्रा करने का एक ही अलग ही मज़ा होता है क्योंकि हम जहाँ भी यात्रा करने जाते हैं तो चारों तरफ़ पर बरसात के मौसम में हरियाली होती है तो वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और हम को एक अलग ही फीलिंग होती है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है और जो देखने में सीनरियाँ होती है बरसात के मौसम में उनको देखने में बहुत ही इन्टरेष्ट आता है क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि बरसात के मौसम में जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो वो हरे भरे हो जाते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इस लिए मैं बरसात के मौसम में यात्रा करना पसंद करता हूँ